हा मां इलाही मॉडल में ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां और ड्रॉइंग में मूंखे बचपन खां वठी शौक़ु आहे मां इलाही सुठी सुठी ड्रॉइंग ठाही आहे हिकु दफ़ो मुंहिंजी धीअ जो प्रोग्राम हुओ उहा इलाही सुठी तरह तयार थी हुई ऐं मूंखे ॾाढी वणे पई नंढी हुई हिकदमि डॉल लॻे पई त घरु आई त मूंखे थोरो ड्रॉइंग जो शौक़ु आहे त मां उन जो हिकिड़ी ड्रॉइंग ठाही ऐं उन खे बिल्कुलु फ्रेम में करायां अॼु ताईं मुंहिंजे घर में पियो आहे हुन खे मां अॼु ताईं ॾिसंदी आहियां की उहो ओॾीमहिल मुंहिंजी धीअ नंढी हुई त कीअं पई लॻे ऐं इलाही सुठी पई लॻे मूंखे शौक़ु आहे त मां ठाहे ठाहिणु मूंखे ईंदो आहे इन करे मां ठाहींदी आहियां ड्रॉइंग कोई इलाही मुश्किलु शइ कोन्हे और इहे हिकिड़ी यादि जे लाइ बि सुठी हूंदो आहे की ॿार वॾो थी वियो लेकिन उन जे बचपन जो ड्रॉइंग मां ठाहियो हुओ अॼ बि मुंहिंजे ऐं रूम में पियो आहे उन खे ॾिसी करे मूंखे ख़ुशी थींदी आहे की मुंहिंजो ॿार एतिरो सुठो पियो लॻे ऐं एतिरी सुठी तरह तयारु थियो हुओ ऐं उन खे ॾिसी करे मां ख़ुशि थींदी आहियां ड्रॉइंग इलाही सुठी शइ आहे